میرے لیے قابل فخر کارنامہ ہے کہ میں ایک این جی او میں کام کرتی ہوں جہاں میں غریب لوگوں کی مدد کرتی ہوں ان کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو ان کو وہ دلواتی ہوں ہم لوگ الگ الگ جگہ جاتے ہیں وہاں الگ الگ لوگوں سے ڈیل کرتے ہیں کہیں غریب لوگ ہوتے ہے ان کی مدد کرتے ہیں اگر کسی دیش میں کوئی پریشانی ہوتی ہے تو وہاں کے لیے ہم لوگ فنڈ جمع کرتے ہیں وہ ہم لوگ ان لوگوں کے لیے بھجواتے ہیں ان لوگوں کے لیے اگر ضرورت ہوتی ہے کھانے کی پیسوں کی یا کپڑوں کی ہم لوگ ان کو وہ بھجواتے ہیں تو میرے لیے کا بہت ہی قابل فخر ہے اور وہاں سے مجھے پھر الگ الگ موٹیویشن ملتا ہے مجھے الگ الگ سرٹیفکیٹس ملتے ہیں وہ میرے لیے قابل فخر ہیں اور میں نے نائنتھ کلاس میں اسٹیٹ لیول پر جے این وی میں فسٹ رینک لائی تھی تو وہ میرے لیے قابل فخر کارنامہ ہے اور میرے ماں باپ مجھے ہمیشہ موٹیویٹ کرتے ہیں اور میں الگ الگ جگہ پہ الگ الگ کام کرتی ہوں تو میرے لیے بہت ہی قابل فخر ہے میں اگر میری یونیورسٹی میں کوئی بھی کمپٹیشن ہوتا ہے تو میں اس میں پاٹیسپیٹ کرتی ہوں مجھے اس میں سرٹیفکیٹ ملتا ہے تو میرے لیے وہ قابل فخر ہے